नमस्कार सर हमरा हमरा बिहारमे घुमयलऽ छलय बढिआँ जगह बिहारमे छै न तऽ बतेइए ओ अच्छा तऽ ठीक हँ तऽ विक्रमशिलामे मतलब किछु बढिआँ चीज छै कि मतलब जे मतलब अहाँके यानिकि एक तारिख तक अबय छियै एक तारिख तक एक तारिख तक हँ तऽ मतलब जगहक घूमने तऽ ठीक छै मतलब जगहके बारेमे ठीक हम तऽ राजगीरमे यहि रहब कोई छह सात गो रहि सात

तऽ मतलब राजगीरमे ठीक ठीक ठीक छै कोन चीज कोन चीज लागते डॉक्युमेन्टमे ठीक ठीक पासबुक भी लागते कि ठीक कितना पैसा जमा करयके रहय दश आदमी छियै हँ ठीक छै तब हम आबैत छी ठीक छै राखैत छी